खेतीके बारेमे खेती बारेमे देलखिन हिनकर जानकारी करबाके लेल बहुत उपयोगी यऽ खेती कोना करबाके चाही प्रशस्त यऽ खेती करबाके चाही तऽ कोना करबाके चाही पहिने बहुत कम होइत रहय आइ कहय छै तीन मनके कठ्ठा पाँच मनके कठ्ठा उपजय छै किएक उपजय छै खेतीमे उर्वरा शक्ति देल जाइ छै अनेक तरहके अनेक तरहके खाद वस्तु हुनकामे देल जाइ छै गोबरक खाद गोबरक खाद तऽ सब से परम उपयोगी यऽ बहुत फायदामन्द यऽ सबसँँ नीक खाद छी जे कि पाइ कौड़ी किछु नहि लागय छै अपना घरमे माल जाल पोसय छी भैँस गाय पोसय छी ओइ गोबरके एकत्रित कयके जमा कएके राखय छी कम्पोस्ट खाद बना लै छी कम्पोस्ट बनाके ओइमेके दऽ दै छी ओइमे घास पात सेहो ओइमेके दऽ दै छी ओ ओ जे तीन महिनाके छओ महिनाके अन्दरमे अपन घास पात सड़िके भऽ जाइए खाद वस्तु भऽ जाइए ओ लएके अपनेके हमसब खेतमे दै छी ओइसँ उर्वरा शक्ति बढ़इए माल जाल पोसल जाइए भैँस पोसय छी गाय पोसय छी गायके से से दूध दैय दूध दैय गोबर दैय खाद खाद देलासँ भोजन हुनका उपलुप उपयुक्त भोजन भेटय छन्हि अइ दुआरे हमसब चाहय छी कि से भोजन खेती खेती आवश्यक यऽ खेती करबा करलासँ करलासँ अनेक तरहके मनुष्यके उपजामे धान गेहूँ मकइ बाजरा सब किछु भेटइए अइ सब चीज अपने भऽ जाइए आओर अहाँ खरीदे लए जेबय तऽ अधिक पाइमे भेटत अइ दुआरे अपन घरक सामान छी ओइमे अनेक तरहके साग सबजियो उपजायल जाइए अनेक तरहके लिअ साग सब्जी उपजाबु आओर कोनो तरहके खाद वस्तु जेना तेलहन जे तेलहनोमे अहाँ से सरिसो आओर सब ई सभ सरिसो तोरी आओर बुन्दियो आओर ओइसँ जे ओ ओ उपज भेल ओकरा लएके अहाँ पिजा पेराके अहाँ से दूध घीसे तेल अपना उपयोगमे लअ लियौ तेलसँ लोक तेल तऽ खाइते छै नमक खाइते छै नमक टा तऽ नहि भेटत अइ ठाम लेकिन आओर किछु भेटत लेकिन जीरा मरीच धनिया सौँफ इलायची सब किछु भेटत लेकिन अहाँके से नीक चीज नहि भेटत जे कि जेना कि जे छै नमक छै ई नहि भेटत तै दुआरे ईसब खेती करलासँ खेती करलासँ उपजेलासँ हमरा घरमे सब किछु भेटत आओर बड्ड पाइ नहि लागत आओर कम पाइमे कम पाइमे सब सामग्री भेटाके हमसब भोजनके लेल उपयोग सामान पैदा करै छी आओर ई करबाके चाही ईसब करलासँ की होइ छै दूध भेटत दूध खेलासँ लोक शरीर हड्डी पोसल जाइ छै हड्डी पोसलासँ बच्चा सबके दूध प्रोटीन दूध खेलासँ हड्डी मजबूत होइ छै अइ दुआरे दूध अवश्य खेबाके चाही ओना तऽ यदि छै कि सात किलो दूध खेबाके चाही लेकिन कम सँ कम एक्को किलोमे सुबह शाम मिलाके भोजन दूधके खेबाके चाही ई खेलासँ शरीर पुष्ट रहय छै अनेक तरहके रोग से रोग लड़बाके लेल से हिनकामे शक्ति छै कि हुनका ओ दबाय दै छै तै लेल हमसब चाहय छी गोबरक खाद दियोन उर्वरा शक्ति हमेशा बढ़त हमेशा बढ़लासँ उपज पैदा बढ़िआँ हैत उपज पैदा भेलासँ हमसभ सुखी रहब आओर हमेशा सुखी रहब आओर हमसब घर पर बैसिके स्वाबलम्बी बनब स्वावलम्बी बनलासँ की छै पाइके किछु वृद्धि हैत पाइके बचत हैत आओर बचत भेलाके बाद हम खुशीसँ रहब खुशहाल रहब बस अतबा कहिके हम अपनेसँ आज्ञा मङ्गय छी